राजस्थान शीत चित्र कला जे खेत्र में अवलि आहे मेवाड़ शैली राजस्थान जी उदयपुर इना द्वारा जी शैली आहे जेका फ़ेम्स आहे जोधपुर अजमेर ऐं किशनगढ़ में मारवाड़ी शैली हांडोती कोटा ऐं बूंदा में ढुंढा जयपुर जी ई इहे शैलियूं जेके आहिनि इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर ते बि फ़ेम्स आहिनि माण्हू ॾाढा अट्रैक्ट थींदा आहिनि टूरिज़्म ते ध्यानु ॾिनो वञे त टूर टूरिस्ट जेके ईंदा आहिनि इअं हिन शैलीअ जे ॾाढियूं पेंटिंग्स वग़ैरह वठी करे पंहिंजे देश खणी वेंदा आहिनि हिन खां सवाइ असांजे जेकरि त्योहारनि ते अचो राजस्थान जा त्योहार ॾिसूं त घनघोर आहे जन्माष्टमी आहे ऐं तीज आहे टीजिड़ी आहे त इहे ॾाढो ज़ोरु शोरु सां मल्हायां वेंदा आहिनि घनघोर में त असांजे हिते घनघोर जी सवारी निकिरंदी आहे घनघोर आहिनि शिव पार्वतीअ जा रूप आहिनि घनघोर त शिव पार्वतीअ जो शाही सवारी निकिरंदी आहे जंहिं में गुलाल सां माण्हू खेलींदा आहिनि गुलाल विझंदा आहिनि घनघोर जे मथां जन्माष्टमी चङी सुठी लैवल ते मल्हायो वेंदो आहे जन्माष्टमी जॻह जॻह झांकियूं ठहंदियूं आहिनि तमामु घटि में घटि न न करे जेका ॾिठो वञे त सठि सतरि झांकियूं सॼे शहर में ठहंदियूं आहिनि जिते असां राति जो वञी करे ॾिसी ईंदा आहियूं जन्माष्टमी जी झांकियूं ऐं सुठियूं लॻंदियूं आहिनि